ग्रामीण स्तरपर बहुत एहन व्यवसाय छै जे मधुमक्खी पालन कुक्कुर पालन मधुमक्खी पालन से बहुत एहन चीज छै जे निकलै छै मधु हो गेलऽ भूस्सी हो गेलऽ मधुके गन्दगी जे होइ छै से भूस्सी तैयार होइ छऽ एक ओकरा लेल बहुत एहन चीज है जे तोरा मधुके उपयोगमे आबै छै कुक्कुर पालनसँ बहुत चीजके फायदा छै एक तऽ कुक्कुर बच्चा अच्छा बच्चा होतऽ अच्छा प्रोडक्ट होतऽ तऽ बिक्री कर सकै छऽ ओकराके बेचै छऽ रख दरवाजेपर अच्छा लगै छै रखैमे दरवाजेपर रखलासँ बहुत चीजके फायदा है